कढ़ी चांवर दालि पकवान भिंडी पटाटा भुगल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वाझरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेअल मानी तरियलु भाॼी